पंछी देखा है अच्छे हमको लगते हैं हमको अच्छे लगते हैं और मोर के बारे मोर देखा है वह भी नाचती है नाचते हैं वह भी देखा है अच्छा लगता है और तोता भी पट्टे हैं जिसको कहते हैं वह पट्टे अच्छा लगता है उल्लू भी अच्छा लगता है उल्लू अच्छा लगता है उसको देखा है हमने छुप कर देखा है पेड़ पर सारी चिड़िया बैठी बैठती हैं वह चिड़िया हमको बहुत अच्छी लगती है वह भी हमने देखा है और चिड़ियाघर हम गए चिड़ियाघर गए वहाँ बहुत सारी चिड़िया देखा मैंने इने सारी चिड़िया देखा वह पूछा उनसे कि चिड़ियों को क्या खिलाते हो तो बताया कि चावल और कीड़े मकोड़े उ भी खाते हैं चावल खिलाते हैं दाना भी दा डालते हैं दाना खिलाते हैं भिचेस खिलाते हैं खिलाते हैं और उस चिड़िया बहुत सारी चिड़िया देखते हैं खेत गए बाहर गए निकले खेत हमारे नहीं बाहर निकले वह भी देखा पेड़ पर बैठे हुए हैं वह भी देखा सारी चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं मोर है तोता है उल्लू भी है और वह चिड़िया एक आती है उसका चिड़िया कहते हैं या भी चिड़िया भी पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठ बैठती हैं उसको हमने देखा है देखा दाना डालते हैं वह भी खा लेते हैं दाना फुर से उड़ जाती हैं चिड़ियाघर में देखा हमने बहुत सारी सी चिड़िया थी चिड़ियाघर में गए थे और चिड़ी चिड़िया देखते हैं उसको बुलाते हैं उसको दाना भी डालते हैं और हमको अच्छी लगती हैं पंख मोर भी पंख फैलाती हैं वह भी अच्छा लगता है हमने मोर को कई बार छुप कर देखने की कोशिश की है हमको बहुत अच्छे लगते हैं मोर बहुत पंछी पंछी बहुत बैठते हैं पेड़ पर वह भी अच्छे बहुत लगते हैं हमने देखा है